वीडियो कौनफ्रेंस तो सभी ने मेरे हिसाब से यूज की होगी कुछ समय पहले कोविड का टैम था जिस समय क्लासेस वगैरह सभी चीज़ें औनलैन लग रही थी उस समय ही इसका यूज़ सभी ने किया है अपने कौलेज ऑफिस इस्कूल वगैरह सभी कि क्लासेस या फिर किसी भी टैप की कौनफ्रेंस के लिए सो इसके कुछ तो प्रभाव बहुत अच्छे होते हैं आपको मतलब कहीं जाना नहीं पड़ता है अब घर से आपकी क्लाचेज एटेण्ड कर सकते हें आप अगर कहीं और हैं और आपकी कहीं मीटिंग कहीं दूर है तो आपको बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए मतलब आपको उस जगह न जाना है तब अपने घर से एटेण्ड कर होमटाउन से उसको देख सकते हैं तो इसमें आपको फायदा तो कई हैं बट इसके कुछ ऐसे नुकसान भी है जैसे कई बार आपको कुछ गलत लोगों का आपकी जो कौनफ्रेंस के लिंक है वह पता चल जाती है तो वह आप हर केस में वो आकर कुछ अनावश्यक चीज़ या फिर ऐसी चीज़ें कर देंगे जो आपकी मीटिंग के लिए सही नहीं है आप कौनफ्रेस के लिए सही नहीं है इसमें कई सारी परेशानी नहीं बोलती है कई बार आप इसमें अगर बहोत जादा कौनफेनडेन्सियल डाटा है तो आप उसमें शेयर नहीं कर सकते हो हो सकता है कोई ऐसे लोग आपके उस तक पहुँच जाएँ कौनफ्रेस तक जिसके पास वो डाटा नहीं जा जाना चाहिए था उसके कुछ ड्रौबैक भी है बट उसके फ़ायदे कई ज़्यादा हैं हैं एक साथ आप अलग अलग कन्टरियों से या अलग अलग दूर दूर बैठे लोगों से एक साथ आप बात कर सकते हैं एक साथ आप कई लोगों को सीखा सकते हैं कुछ भी अगर आप कौनफ्रेस के द्वारा बताना चाहते हैं वीडियोकौल के द्वारा बताना चाहते हैं तो इसके कई सारे प्रौफीट हैं बट हाँ कुछ इसके ड्रौबैक्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं इसके